हँ ब्यूटी पार्लरवला बोलय छियै हँ केना सब खर्चा होइ छै ब्यूटी पार्लरमे की सब लागय छै की सब राखय छियै की सब खर्चा पड़य छै कतना पैसा लागय छै हमहुँ बच्चा सबके दैतियै सामान सब कोन सब लागय छै उहो सब बतैतिये फेस आरोमे कोन सब खर्चा होइ छै फेस बनबयमे ओ हमहुँ बनैतिये बच्चा सबके

किछु कम करबय ओतना पैसा लेबय नहि हेतय नहि नहि बढ़ियेंसँ बना देबय की फेस बनतय तऽ बढ़ियेंसँ बनतय की कम सम करबय तब बढ़िआँ करि दियौ हूँ बच्चाके करय लेब हँ अच्छा जेबय राखू वएहमे बहुत पैसा पड़य छै तब तऽ ओतना पैसा दै सकबय ओ साफ भए जाइ छै ने शादी बियाह छियै कर देना छै कोन काम करि दिअ करि देबऽ